हाबाफोरावथ' जों दैफोरखौ दा बाहायनांगौआ न'निफ्रायनो बाहायनाय जायो बाहायनायनियाव जोङो मथरफोरजों थिंखियाव फुल थेंखि दोन्नानै बेजोंनो जों आखाय सुनाय लोंनाय मेगं थाइगं सुनाय बाहायनाय जायो जोंनाव दा दैया बुहुत नांगौ बायदि दैयानो दङो जों बेलेगनिफ्राय लायनाय जाया गामियावनो जोंना मथरफोरजों थिखाङो इदिनो माइरं दैरं सुनाय लोंनाय फोरावबो बाहायनो हानाय आमदानि दै मोनो जोङो गासिब्बो नांगौ बायदिहाय जोङो दैजों सोलिनो हायो जों बेलेगनिफ्राय लायनाय जाया दा न'फोरनि दिंख'लानो दैया मेला मथरजों जों बोयो पाइफ बोनाय जाहैयो दैखौ नांगौ बायदिहाय जों बोनो हायो थेंखियाव फुल थेंखि दोनो जानायावबो जोङो बेखौनो बाहायो सरनानै बिदिजोंनो जोङो आखाय हासबो ओइन'बो सुनाय जाहैयो मेला बाहायनाय जायो जोङो दैनि थाखाय जों दा आंखाल गैथ'वा बहुत दं जोङो बाहायनो गोनां मेला दै मोन्नाय जाहैयो मथरबो दा आरो गामियावबो बयनावबो दंनाय दंजोबो बयनावबो दंख'लफोर दङो मथर बाहायजोबनाय जायो गासिबो न'खर न'खर मथर लानाय जायो बेखायनो जों हाबा खेराइयाव मेला दै मोन्नाय जायो